جی جی جی وعلیکم السلام کیسے ہیں آپ جی بھائی بتائیے کیا خدمت کر سکتے ہیں آپ کی ہاں وہ کتا وہ کتاب ہمارے یہاں لکھنؤ فاؤنڈیشن کی لائبریری میں اویلیبل ہے اور آپ جب چاہیں اس سے استفادہ کر سکتے ہیں اور چونکہ نسخہ ایک ہی ہے اس لیے اسے لے جانے کے لیے نہیں دیا جا سکتا آپ کو لائبریری لائبریری وزٹ کرنا پڑے گا آپ لائبریری میں بیٹھ کے اس سے استفادہ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جی جی اس کے علاوہ ایک دو اور کتابیں بھی ہیں اور جس سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں اور اور نام مجھے یاد نہیں مجھے دیکھنا پڑیں گے لیکن آپ آئیں گے تو وہ ساری کتابیں آپ کو جو ہماری لائبریری میں جو ایک اقتصادیات کا شعبہ ہے اور جہاں پہ ساری اقتصادیات کی کتابیں ہیں وہاں پہ آپ کو مختلف النوع کتابیں آپ کو مل جائیں گی اور جن سے آپ اپنے مقصد کے حساب سے استفادہ کر سکتے ہیں اور اقتصادیات کے کی کی کی الگ الگ چیزوں کو اس میں چیزوں کے بارے میں اس میں بحث بحث کی گئی ہے تو اگر آپ

ہاں وہ کتا وہ وہ وہ کتاب بھی موجود ہے وہ کتاب بھی موجود ہے ہماری لائبریری میں اور یہ لائبریری دو سے نو بجے کے بیچ کی کھلتی ہے شام کو آپ اس دوران کسی بھی وقت آ سکتے ہیں اور یہاں استفادہ کر سکتے ہیں جی نہیں چائے پانی کی صورت نہیں ہے ہاں پانی وہاں پہ موجود ہے پانی کی سہولیات پانی کی سہولت ہے اور جی جی جی اگر آپ کو چائے پینا ہے تو نیچے اتر کے کہیں بھی آپ پی سکتے ہیں جی جی تو جب جب بھی آپ کے پاس موقع ہو آپ آ سکتے ہیں ٹھیک ہے اوکے اوکے شکریہ شکریہ السلام علیکم